جی مل جی مل جائیں گے بنانا آپ کو مینگو مینگو سر پڑ جائے گی اَسی روپیے کلو اٹی زیادہ نہیں ہے منڈی سے جا اتنا مہنگا آرہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اتنا بھی اتنا بھی سَستا نہیں ملتا پھر بھی تو ہمیں بھی تھوڑا بہت ہم جاتے ہیں لے کر آتے ہیں بیچتے ہیں بنانا بنانا آپ کو ساٹھ روپیے درجن پڑ جائے گا جی زیادہ نہیں ہے اور بس یہ ہے جتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ منڈی میں منڈی سے آرہا ہے مال منڈی میں جب یہ ہمیں اتنا مہنگا پڑ رہا ہے تو ہم بھی تو مہنگے بیچیں گے جی نہیں کم نہیں ہوگا اتنے میں ہی پڑے گا آپ کو جی یہ فریش ہے آم بھی یہ اور بنانا ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے تو پھر آپ منڈی سے لے لیجیے پھر ہمارا ہمارے یہاں سے آپ کو اسی ریٹ پہ لینا ہوگا

ایٹی روپے کے حساب سے پڑ جائے گا دو کلو پڑ جائے گا دو کلو آم

ٹھیک ہے